जी नहीं मैंने कभी आड़ में या छिप कर पक्षी देखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी क्योंकि मुझे पक्षी मुझे जानवर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे खुद के पास जानवर हैं भी तो मैंने कभी ऐसा अनुभव तो नहीं करा है लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पक्षी जानवर और मैंने उनको पास से ही देखा है पर हाँ जैसे बर्डवोचिंग के मैंने चिड़ियाघर गई थी वहाँ पर मैंने दूर से चिड़िया जो अलग अलग पक्षी थे उनको मैंने वहाँ पर ज़रूर देखा है तो यही मेरा अनुभव रहा है और मेरा यह अनुभव अच्छा था बहुत अच्छा था मेरे खुद के पास में भी हैं